थोह्ड़े पैह्ले में तुआढ़े ऐप उप्परा इक पार्सल मंगवाया हा ते अज्ज ओह् मेरा पार्सल आना हा ते जेह्ड़ा में ड्रैस्स पाए दा हा ओह्दे बिच्च ते डलिबरी बॉय बोलदा कि उस जगह पर अस निं आई सकदे ते अगर तुसें पार्सल लेना ते तुसेंगी जेह्ड़ा में आडर्स सनाना उस जगह पर आई जाओ ते असें आनलाईन पैह्लें दी पेमैंट करी ओड़ी दी ते असें पार्सल देना गै पौना हा क्योंकि पैसे दित्ते दे हे ओह्दै आस्तै ते जिसलै अस उस जगह पर पुज्जे जित्थै उ'नें सनाया ते उ'नें साढ़ै कन्नै बड़ा गै मिस विहेब कीता ते जेह्ड़ा ओह् पार्सल हा ओह् बी सारा खोलियै दित्ता ते ओह् बी सारा खराब हा जेह्ड़ा ओह् पर्स मंवाए दा हा ओह् सारा टुट्टे फुट्टे दा हा ते उप्परा दा इन्ने गंदे तरीके कन्नै बोल्ला दे हे ते में एही बोलनी कि जेह्के तुस कम्म पर रक्खने पार्स्ल पजानै आस्तै लोकैं दै घर ओह् अच्छा इंसान होना चाहिदा क्योंकि बड़े सारें लोकैं दै घर बड़ियां सारियां जेह्ड़ियां लेडिस न जनानियां ओह् कल्लियां रौंह्दियां घर ते इन्ने बतमीज अगर डलिबरी आह्ले होङन ते बचैरियैं कि'यां अगर उ'नैं ते पार्स्ल मंगवाना गै निं ऐ थुआढ़े ऐप उप्परा ते में ते एही चाह्नी कि तुस अपने जेह्ड़े हून भरोसे आह्ले आदमियें गी लाया करो कम्मैं उप्पर ते उ'नैं साढ़ै कन्नै बड़ा गै जादा मिस बिहेव कीता ओह्दिया बजह् कन्नै बड़ा गै जादा बुरा लग्गा में अज्जै शा बाद कोई आर्डर बी निं करी पाना ऐ क्योंकि में ते इन्नी जादा डरी दी ऐं क्योंकि उ'नैं बौह्त गै जादा मिसबिहेव कीता होर उस जगह उप्पर जेह्ड़ा आड्रैस पान्ने उस्सै जगह पर पार्स्ल थ्होना चाहिदा